ہیلو کیا یہ سعد ہے جی ہاں رفیق ماہر اقتصادیات جس کا تعارف گذشتہ ہفتے کانفرنس میں ہوا تھا میں خیریت سے ہوں شکریہ میں مارکیٹ کے کچھ حالیہ رجحانات کو جوڑنا اور ان پر تبادلۂ خیال کرنا چاہتا تھا ایک کاروباری مالک کے طور پر آپ کے تجربے کے ساتھ میں نے سوچا آپ کو بصیرت لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے پائیدار مصنوعات اور طریقوں کی طرف نمایاں تبدیلی آئی ہے صارفین ماحول دوست اختیارات کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کیا آپ اپنے کاروبار کے اس رجحان کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر غور کیا ہے ضرور اس کے علاوہ ای کومرس کی ترقی جاری ہے آنلائن خر خریداری کی سہولت کے ساتھ خاص طور پر وبائی امراض کے دوران وہ کاروبار جو بغیر کسی رکاوٹ کے آنلائن تجربات پیش کرتے ہیں ایک برتری حاصل کر رہے ہیں میں سمجھ گیا مزید برآں عالمی غیریقینی صورتحال کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹیں مختلف صنعتوں کو متأثر کر رہی ہیں سپلائرس کو متو متنوع بنانا اور ہنگامی منصوبوں کو برقرار رکھنا قابل غور ہے ایک مثبت نوٹ پر سروس انڈسٹری میں بھی ترقی کر رہی ہے ذاتی نوعیت کے کسٹمر کے تجربات وفاداری کو بڑھا رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فام پر صارفین کے ساتھ مشغول ہونا اور مو موزوں حل پیش کرنا ایک اہم اثر ڈال سکتا ہے مجھے خوشی ہے کہ میں خود بصیرت فراہم کر سکا سعد یاد رکھیں مارکیٹ کے رجحانات مسلسل بدل رہے ہیں اور ان تبدیلیوں کا اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے بالکل سعد اگر آپ کے مزید سوالات ہیں تو بلا جھجک رابطہ کریں آپ کی کاروباری کوششوں کے ساتھ گڈ لک